हलो हाँ कौन हाँ हाँ योगेश बात कर रहा हूँ बताऍं क्या हुआ अच्छा अच्छा अच्छ हाँ बताऍं बताऍं क्या हुआ

अच्छा अच्छा तो बताएँँ क्या मसला है वैसे हाँ ओके तो फिर मतलब ऐसा करते हैं कि भाई फिर अपन इसमें कोई पेपर वर्क अपने को करवाना पड़ेगा तो उसमें ऐसे अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ

अच्छा अच्छा तो अपने अपने ज़मीन की वैसे रजिस्ट्री तो है ना वैसे

हाँ हाँ वो तो ओनलाइन होगी वो तो ओनलाइन ही करवाना पड़ेगा आपको

हाँ हाँ अच्छा तो अभी तो नहीं अभी आप कहाँ पर हैं वैसे अच्छा अच्छा वैसे मैं तो अभी ऑफिस के लिए निकला ही हूँ लेकिन मुझे वैसे अभी फस्ट हाफ में तो बाहर जाना है लगभग मैं दो बजे तक अपने ऑफिस पहुंच पाऊँगा तो दो बजे के बाद अपन मिल सकते हैं हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है तो मैं आपको फिर ऑफिस में ही मिलता हूँ हाँ हाँ हाँ एक बार आप अपनी ज़मीन के सारे डोक्यूमेंट्स जो भी होंगे ना सारे ले आइएगा तो वो क्या है अपने वेरीफिकेशन में भी थोड़े बहुत लग जाऍंगे ना इसी लिए अपन एक बार चेक कर लेंगे क्या क्या अपने हैं इसी लिए हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो अपन मिलते हैं शाम को फिर हाँ जी हाँ हाँ हाँ ठीक है